हाँ हमारे क्षेत्र में शासन करने वाले मुख्य राजनीतिक दल हमारे यहाँ कांग्रेस है कांग्रेस में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है हमारे यहाँ विधायक का दल में जैसे की डोडा सर है हमारे यहाँ गीता देवी है जो ऐसे हमारे कई विधायक हैं इन दलों के गठन के लिए उन्होने बहुत कुछ किया है जैसे की हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाई हैं पानी का इंतजाम करवाया है नल लगवाएं हैं और इन पार्टियों को हम इतिहास में गठन में उनकी मदद वोट दे कर करेंगे हम अपना उनका प्रचार करेंगे उन लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों में भाषण दिलवाएंगे जिससे हम उनको उनकी मदद कर सकें